اردو زبان بہت پیاری زبان ہے یہ زبان ایسی ہیں جس کا سمجھنا اور اس کا پڑھنا اور اس کا لکھنا بہت آسان ہے لوگ اس زبان کو بہت چاہتے ہیں اور اسے خوب پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ بولیاں بھی بولی جاتی ہیں لیکن اس کا اثر اردو زبان پر بھی بہت پڑتا ہے کیونکہ جو لوگ علاقائی زبان میں اردو کو شامل کر کے بولتے ہیں اور اس سے اردو زبان بہت نقصان ہوتا ہے اس کے الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی ہے جس سے اردو زبان کی اہمیت اور اس کی ثقافت کو بہت نقصان ہو رہا ہے